सबसँ हिन्दी भाषा जे अइ से किदुन कहैत छै अपने हमसब मिथलामे रहैत छी बुझलहुँ कि ने मिथलामे हमरा सबके जादा कऽ कऽ मैथिले भाषा चलैया एहिठाम मैथिल भाषा बजलहुँ सब चीज जेना बूढ़ पुरनियाँ छथि तऽ कोनो भाषा कहि देलहुँ ताहि सबके लऽ कऽ नहि अइ किदुन कहैत छै जे जेकरा जे भाषा भेल मगर हमरा सबके जादा मैथिली भाषाके लेल जादा ओकर व्यवस्था करैत छी जोगार करैत छी कि जे जहाँ तकले बेसी बाजऽ बाजल कयल जाओ हँ हम सब एकरा मैथली मिथिलामे रहैत छी मिथिलामे रहैत छी मैथिली भाषाके लेल हमसब जादा प्रोग्राम करैत छी आ जादा एकरा कोशिश करैत छी कि जे मैथिलीमे बाजी मैथिलीमे बजलासँ की होइए के किदुन कहैत छै समाजोमे अपना रहैया कि जे जाहि ठाम गेलहुँ ताहि ठाम किदुन कहैत छै कहलक हो ई तऽ मैथिलीके ई तऽ मिथिलाके छथि मिथिलाके बजैत छथि मिथिलाके भाषा छनि हिनकर सबकेँ भाषा बहुत सुन्दर छनि आ इज्जत दइ छथि ताहि सब लऽ कऽ हमसब मिथिलामे किदुन कहैत छै मैथिली भाषाकेँ जादा एकरा महत्व देलियैया आ अकरा आगुओ दैत रहबै एहि सबके लऽ कऽ किदुन कहैत छै हमरा सबकेँ मैथिली भाषाके लऽ कऽ पहिने जे रहैत छै साधन इहा तेकरा दोसरो भाषाके लेल जे अकरा व्यवस्था करैत छलनि हँ मगर ई सब टुटल फुटल भाषा होइत छलैया ताहि लऽकऽ हमरा सबकेँ गावँ घरमे किदुन कहैत छै एतेक गैर कोनो ठाम गेलहुँ तऽ कहलहुँ अहाँ सबके भाषा केहन अइ तऽ ताहि लऽ कऽ हमसब मैथिली भाषाके जादा व्यवस्था करैत छी व्यवस्था जादा प्रोग्राम करैत छी जादा भाषा कहऽ के लेल मैथिली भाषामे हमसब रहैत छी मिथिलामे रहैत छी तऽ मैथिलिये भाषा कहब दोसर भाषा कहऽके लेल तऽ किदुन कहैत छै फेर दोसर ठाम जाए पड़त आ जायज करऽ पड़त फेर मिथिलामे तऽ हमरा सब मैथिले भाषा जे अइ से किदुन कहैत छै से हमरा सबकेँ बढ़िआँ अइ हँ ताहि लऽ कऽ मैथिली भाषाके लेल हमसब इज्जत बढ़िआँ करैत छिअनि आ सारी चीजके किदुन कहैत छै व्यवस्था छै मैथिली भाषा हमरा सबकेँ मे अइ सारी चीजके व्यवस्था अइ किदुन कहैत छै मैथिली भाषा कहलासँ हमरा सबके किदुन कहैत छै कोनो चीजके अइ ढङ्गके दिक्कत नहि होइया मिथिलामे छी तऽ मैथिली भाषा कहऽ लेल हमरा दिक्कत कथीके होएत ताहि सब लऽ कऽ किदुन कहैत छै हमसब ठीक रहैत छी सारी चीज किदुन कहैत छै